आङो आंनि मबाइल एन्द्रइद मबाइलखौ बङाइगाव एन्द्रइद स्टरनिफ्राय लाबोदोंमोन लाबोनायजों लोगोसे आङो गोबां नांगौ बुस्थुफोरखौ बे मबाइलाव प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामो खालामदोंमोन खालामनायजों लोगोसे आङो बेखौ कलेजफ्राव बाहायदोंमोन कलेजाव थानाय समाव आङो अवाटसाब खालाम लादोंमोन जायनि दारै आङो गोबां लोगोफोरनिफ्राय फरायनांगौ बेसादखौ मोन्दोंमोन अवाटसाबनि गेजेरजों मबाइल फननि गेजेरजों अवाटसाब खुलिनायजों लोगोसे आङो गोबां फरायनायाव मदद मोन्दोंमोन बेजों बे अवाटसाबल' नङा बेनि अनगायैबो गुगोलाव आरो इउटुबाव गोबां बिदिनो नांगौ खिनि आयदाफोरनि सायाव गोबां नुथाइफोर फ्लिमफोर भिदिअ'फोर नायनायजों लोगोसे आंनि फरायनायाव गोबां मदद मोन्दों मबाइल फननि दारै गोबां बिदिनो सोलोंनायाव आवगाइनो हायो लोगोसे मबाइल फनावहाय जोङो नांगौ मानि सोलोंथाइयाव नांगौ मानि बेसेनफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे मबाइल फना गोबां जेनेरेल नलेज बुथुमनायावहाय मदद होयो जायखौ जोङो जाय जाय लेखाफोरखौ जोङो बायनो हाया बेफोरखौ जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जों फरायनो हायो मबाइल फनाव जों ओरैबायदि मोनसे मोजां बुस्टु जों खालामनानै लानो हायो जे जायखौ जोङो मिथिस्लाबा बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोबां जायगाफोरखौ नुनो हायो आरो थांस'नो मोनै नुस'नो मोनै जायगाफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों बेरायग्लांनो आरो नुथाइखौ हायो बेनिल' नङा मबाइल फननि भिदिअ'खौ नायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरो रोङो मबाइल फना मोनसे बुस्टु जाया जोंनि ब्रेनखौ सोलोंनाय आयदायावहाय बांहोनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो कलेज इउनिभारसिटि आरो बायदि बायदि बे रोखोम रोखोम फरायनाय आयदाफोरावबो जोङो आवगायनो हायो मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो जोंनि जिउआव जों जौगानो हायो